जोंनि जायगायाव बांसिनानो माइ आबादा बांसिन फिथाइ मोनो ओ माइखौनो बांसिन मावनायबो जायो दा आरो बाखि दस्रा खेति थ' बिदि नुनोबो मोना आमफ्राय खेति मावग्रा फालांगिरियारिफोराबो बांसिनबाबो बांसिन माइखौनो मावो मानो होनोबा माइनि थाखाय जोंनि आबहावाया जोबोद मोजां थ' बाखि दस्रा माबाफोरजोंहाय कमपेर खालामनो थाङोबा माइयानो साबसिन जायो आरो जोंनि जायगायाव हाय दा बिनि थाखाय माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय जायो आरो बांसिन मुलाम्फा गोनां फिथाइयाबो माइ आनो